हमर सबके घर सीतामढ़ी के बगल मे एगो छोटा सा गाँव मे परै छै जहाँ पर उतना अच्छा व्यवस्था ना ना रहै छै जाहिके कारण कोइ भी लोग बीमार परै छै या फिर किछो कोइ भी सिचूएशन अबै छै तऽ जल्दी ऐम्ब्युलन्स नहि पहुँच पबै छै जाहिके कारण कए लोक के कए लोक मर भी गेलै आओर बहुत लोग के देर से इलाज होइके कारण सब ठीक भी ना हो पबै छै आओर बीमारी से अभी भी उलझ रहलै ई चीज ठीक होइ के चाही लेकिन अभी तक कोइ ठीक ना होइ आओर छोटा सा गाँव होइ के कारण उतना अच्छा से कुछ भी कुछो भी ना हो रहल है